हॅलो आं स्विगीक फोन लागला ना ये हांवेंन पय ती पयर ऑर्डर केल्ली पय हय ती म्हाका कॅन्सल केल्ली पय ती हांवेंन हय ती सुद्दां म्हाका तो परतावो हांयेन म्हाका परत आजून मेरेन येवना म्हुणोन मागलेलो पय हय तो म्हाका आजून मेरेन कित्याक येवना काय म्हणोन किद्याक टायम जालो आं हा पुणून एक तुमी मातशें एक सांगप आशिल्ली न्हू हेका लागून असो वेळ जातलो पावचो बेगीन जावपाना म्हणून हांव सम तशें आसा जेन्ना कितें रद्द करता म्हणजे कॅन्सल करता तेन्ना रोखडेंत तुमचो हें येता पय फोन येता पूण हे फाटी म्हाका तशें हें जालेंच ना म्हणून हांव आतां विचारतले म्हणून तुमकां फोन केलो तर आनी कितले दिसांनी येतलो म्हाका चार दीस वयतले किद्या म्हणोन हय पूण बेश्टे दिवपाक शकना तो तुमी आतां ऑनलायनूच ऑनलायन म्हणल्यार टायम वयतलो कारण नेटवर्क ना म्हणटा तुमी सारको आनी आतां ऑर्डरी बीन कशी घेता तर तुमी तेंच न्हू तें तुमकां कशें लागना एक फाल्यां म्हणल्यार तरी म्हाका मेळपाना तो जाय आशिल्लो म्हाका

कशें करून ट्राय करा न्हू तुमी एक दोन एक आयज आनी फाल्यां सुद्दां दीस सोडून परवा सुद्दां एक ओके हांव मान्य करतां पूण चार दीस बी म्हळ्यार चड दीस जालेशे दिसना तुमकां कितले दोन दिसांनी आं बरें बरें हे फाट परत मागीर हांव कॉल करचेना आं कारण कशें आसा तुमची जबाबदारी ती तुमच्यांनी धाडप आसता पय तेका लागून आं बरें बरें धाड